हाँ मेरा हिंदी पसंदीदा लेखक जयशंकर प्रसाद है उन्होंने कविता लिखी है तितली छोटा गुंडा वह मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगती है इसी वजह से जयशंकर प्रसाद मेरे पसंदीदा लेखक हैं